नमस्ते मैम हाँ हमको आपकी दुकान से सूट सिलवाना था डिजाइन वाला सिलवाना था यह झूमर ऊमर लगा रहता है डिजाइन ओजाइन अच्छी रहती है एक सूट हमको सिम्पल में दिखाइएगा क्योंकि हमको अपनी दीदी की सगाई में पहनना है मेरी दीदी का हमको चाहिए हमारे दीदी को मेरी बहन को चाहिए था तीन ठो अच्छे डिजाइन में

ऐसे पर्सनाल्टी सिएगा हमारे बेइज़्ज़ती नहीं हो और गला ओला अच्छा रहना चाहिए थोड़ी चाकर ओकर में बाएँ पैर जो डिजाइन ओजाइन रहती अच्छी वह डालिएगा एक बार हमको सैम्पल का भेजिएगा अभी हाँ अच्छा सिएगा थोड़ा डिजाइन ओजाइन छूमा ऊमा लगाकर हाँ तो बार बार शादी नहीं आती है इसीलिए बोल रहे हैं अच्छा जितना सिऍंगे उतना अच्छा रहेगा

हाँ तो आप बढ़िया सिएगा थोड़ा अच्छा लगे कि देखने में कोई देखे तो भी बोले हाँ अच्छा लग रहा है तुम्हारा कपड़ा यह नहीं है बाद में गलत सीदे तो हम पहनने में भी दिक्कत हो जाए शादी में फिटिंग ओटिंग थोड़ा सही रहना चाहिए ठीक है हम फिटिंग ठीक देंगे आप कोशिश करिएगा थोड़ा बढ़िया डिजाइन ओजाइन डालकर डिस्काउन ओस्काउन नहीं देंगी हमको किरीम हरा हरा कलर का चाहिएगा औ एक ठे नीला चाहिए ठीक है आप बढ़िया कपड़ा रखिएगा हम आएँगे ठीक है और थोड़ा डोरी ओरी झूमर ऊमर लगा चाहिए उनतीस तारीख को शादी है हम आएँगे उसी तारीख को पच्चीस को आ जाएँगे आपकी दुकान पर ठीक है नमस्ते मैम